नदियों और तालाबों में हमें तैरने का बड़ा शौक है गर्मियों में तो हम लोग डेली नदियों में नहाने जाते हैं और पहले तो हम बाबा और पापा के साथ में जाते थे नदी में तैरने का हमें बड़ा शौक है पहले तो हम अपने घर के सामने तालाब बना हुआ है उसमें गैया चराने जाते थे भैंस चराने जाते थे वहाँ पे तैरते थे गर्मियों में और अब तो नदियों में जाते हैं बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं हमारे घर के करीब ही दस किलोमीटर दूर नदी पड़ती है गोमती नदी है वहाँ तैरने जाते हैं हमारे साथ में दस पन्द्रह लड़के भी जाते हैं जो तैरने के बड़े शौकीन हैं हम लोग कम से कम चार चार घंटा नदियों में तैरते हैं और हमें नदियों और तालाबों में तैरना बहुत अच्छा लगता है ठंढा पानी होता है तेज़ बहाव होता है और पूरी नदी इधर से उधर हम लोग तैर जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है घंटों उसमें डुबक्की लगाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले तो हम अपने बाबा के साथ में और दादाओं के साथ में तालाबों में नहाएँ उसके बाद अब एक दो बार नदी गए थे फिर वहाँ जाना स्टार्ट किया गर्मियों के मौसम में हम लोग तो नदी में डेली नहाते हैं दस पन्द्रह लड़के डेली जाते हैं नहाने के लिए नदियों में नहाने का शौक बहत पहले से है और एक तो घर के पास में नदी पड़ती है यहाँ से दस किलोमीटर है वहाँ नहाने जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है वहाँ नहाने में और कई लोग भी नहाने वहाँ पे आते हैं तो जैसे कि तेज़ धारा चल रहा है या तेज़ बहाव है उसमें कठिन का कठिन सामना करना पड़ता है कठिन से कठिन तैरने में तो बड़ी समस्या होती है कहीं कहीं पानी में तो नीचे से घास उगी होती है और वहाँ पैर में फँसने लगती है तो वहाँ भी देखना पड़ता है कैसे क्या तैरना है कैसे क्या नदी पार करना है कैसे क्या आना है बहुत नदियों में तैरना या नदियों में नहाना बहुत रिस्की होता है हम लोग बहुत ढंग से या बहुत अच्छी तरीके से अपने समझ में तैरते हैं नहाते हैं और फिर भी हम लोग बहुत से लड़के जाते हैं और तैरते भी हैं कठिन से कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है तेज़ बहाव में हम लोग नहाते हैं तो जैसे जिस तरह पानी बह रहा होता है उसी हल्का तिरछा होकर के जाते हैं औ पूरी नदी पार कर जाते हैं इसी इसी तरह उस साइड से जाते हैं इस साइड में जिस तरफ़ का बहाव होता है उस तरफ़ तैरते हैं अगर हम सीधी नदी को पार करें तो जल्दी थकान आ जाएगी और दुब एक बार जाकर के दुबारा पार नहीं कर पाएँगे नदियों में विशेषकर नहाने वाले लड़के जो हैं नए भी जाते हैं जो नहीं तैर पाते वो भी जाते हैं औ जो तैर लेते हैं वो भी जाते हैं हम लोग पहले तो नहीं तैर पाते थे तालाबों से सीखे हैं तैरना धीरे धीरे नदियों में जाने लगे नदी जो है गंगा गोमती पड़ती है दस किलोमीटर है वहाँ तैरने जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कल भी गए थे हम लोग वहाँ भी तैर करके आ गए हैं ठंढा पानी ठंढा माहौल गर्मियों में क्या पूछना नदियों में नहाओ बढ़िया ठंडा ठंडी तरावट ठंडा ठंढा पानी और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है वहाँ नहाने से गंगा गोमती में नहाने से शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और सबसे बड़ी बात ये है तैरने में नदी में तैरने में सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ पड़ता है जो नदियों की बड़ी बड़ी घास होती है वो पैर में फँसने लगती है ये भी देखना पड़ता है कि कहीं घास ना फँसे कहीं पैर ना फँसे पूरी नदी पार कर जाएँ और खूब डुबक्की लगाते हैं खूब मज़े लेते हैं नदियों में नहाते हैं और बहुत अच्छा लगता है सभी साथी लोग शर्त लगाते हैं नदी पार करने में कौन कौन पार कर जाता है कौन कौन नहीं पार कर पाता है कोई कोई आधी नदी से ही वापस आ जाता है तो कोई कोई डुबक्की भी लगाते हैं यही सब नहाने के लिए जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ रहता है नदी में नहाने से अच्छी प्रकार की और जानकारी भी मिलती है किस प्रकार नदी में नहाना चाहिए या कठिन समस्या आ जाए तो कहीं भी सामना करना पड़ पड़ जाए नदियों में तो कम से कम नहा भी सामना सामना भी कर कर लेंगे और कोई भी जैसे नदियों में बूड़ रहा है उसको भी बचा लेंगे विशेषतः विशेष प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है नदियों में हम लोग डेली नहाने जाते हैं और नहाने से शरीर भी स्वस्थ होता है